अभी कुछ दिन पहले मैं बजार से अपने घर के काम के लिए एक इस्टॉव लेके आया था क्योंकि घर में खाना बनाने की चाय बनाने की गर्म पानी करने की सभी काम की जरूरत होती है तो इसलिए मैंने इन सभी जरूरत के हिसाब से कुछ काम करने के लिए एक इस्टॉब लेके आया था बजार से तो वो इस्टॉव है मुझे दो हजार रूपए में दिया था तो इस्टॉब मैंने घर आके चलाया तो वो एक या दो दिन ही सही तरह से चल पाया था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है वो बिल्कुल भी उसमें जो आग है वो अच्छी लगती ही नहीं है काफ़ी टाइम हो जाता है उसपे हम खाना बनाते हैं सब्जी बनाते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है और खाना जल्दी से बनता ही नहीं है वो आग है वो जल्दी आँच है वो लगती ही नहीं है उसपे जो इस्टॉव है और वो मिसिंग भी करता है बहुत ही कभी बंद होता है कभी चालू होता है इस प्रकार से वो इस्टॉग है बहुत ही खराब आया है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है घर वाले भी परेशान है उससे और घर वालों से तो जलता ही नहीं है एक दो बार में तो वो जला भी नहीं पाते हैं हम उसको तो इस प्रकार से वो इस्टॉव है बिल्कुल ही खराब आया है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और काफ़ी मुझे महंगा भी दिया था इसलिए वो इस्टॉप बहुत ही बेकार है